आज के समय में बगीचा बहुत महँगा पड़ता है लगाना पेड़ पौधे हर चीज पौधों में ना अलग अलग वैरायटी है तो अलग अलग वैरायटी के पौधे महँगे मिलते हैं जैसे गुलाब हर कलर के गुलाब लोगे तो उनके अलग अलग रेट रहते हैं पौधा महँगा मिलता है फिर खाद पानी भी महँगी मिलती है खाद भी महँगी मिलती है गमले भी बहुत महँगे हुए हैं और पानी और साफ सफाई भी रखना पड़ता है और उस चीज के लिए जो जमीन है जमीन भी हमको लेना पड़ती है तो वह भी आसान तरीके से नहीं मिल जाती है बगीचे में लगाने में हर पौधे अलग अलग वैरायटी चालीस से पचास से शुरू होते हैं ऐसे करके बहुत महँगे रहते हैं बगीचे महँगे पड़ते हैं और हर कलर के बहुत सुंदर लगते हैं मेहनत भी पड़ती है और महँगाई भी होती है ऐसे बगीचे लगाना बहुत आसान बात नहीं है